मेरी आजीविका बिजली पर ही निर्भर है क्योंकि मैं अकाउंटेंट हूँ और मैं नौकरी कर रही हूँ तो नौकरी करने के टाइम पर कम्प्यूटर का इस्तेमाल होता है कम्प्यूटर बिना लाइट के तो चल नहीं सकता है क्योंकि कम्प्यूटर अगर बिना लाइट के चलेगा तो उस में भी वो जो बैटरी रहती है उसको भी चार्ज किया जाता है जो कि लाइट से चार्ज हो सकती है और उसके बिना तो हमारा काम बिल्कुल नहीं होता है और बिजली जब कटौती होती है तब हमारे को बहुत परेशानी होती है हम को बार बार बिजली के लिए फ़ोन करना पड़ता है कि यहाँ पर कटौती क्यों हो रही है और कितनी देर में लाइट आएगी क्योंकि अगर हमार को अंधेरा होता है तब तो हम मोमबत्ती जला के उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं लेकिन अगर कम्प्यूटर को चालू करना है तो उसका तो कोई विकल्प है नहीं या तो इनवर्टर होना चाहिए जो कि अभी नहीं है हमारे पास और यही हो सकता है इसका दूसरा दूसरा तो हमारे को यही रहता है कि अगर बिजली को चालू करना है तो आप को इनवर्टर लगाना पड़ पड़ेगा इसके अलावा आप के पास कोई उपाय नहीं है